हैलो हैलो की आं बस ठीक तुस केह् करा दी आं अं ते परले म्हल्लै सत्संग तुसेंगी सद्दे दा जाना तुसें जाना आं ते किन्ने बजे हारे जाना आं खरी घर ना यरो त्यार निं हैन होये दे होना अं अं आं खरी खरी आं होर बी जा दे होने बड़े अच्छा अच्छा तां चलने आं यरो ते ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी खरी खरी